उत्तर प्रदेश में आर्थिक क्षेत्र में इलाही योगदान मिलियो आहे इन कॉलेजनि जो जंहिं कॉलेजनि जा ॿार हिते ईंदा आहिनि जेको कि कॉलेज जो पी एन इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंफ़ॉर्मेशन टेक्नोलेजी एम टी यूनिवर्सिटी आइवरी डीम्स यूनीवर्सिटी इहे सभु जेके यूनिवर्सिटियूं आहिनि उत्तर प्रदेश जों उनमें आर्थिक जे हिसाब सां इलाही असांखे सहयोग मिलियो आहे उत्तर प्रदेश खे हिते ॿार जेके ईंदा आहिनि सभु ॿाहिरां पढ़णु ईंदा आहिनि जंहिंसां हितां जी आर्थिक स्थिति काफ़ी बढ़िया थी वयी आहे हुतां जा ॿार ईंदा आहिनि हॉस्टल में रहींदा आहिनि खानपान हूंदो आहे हुते शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कंदा आहिनि त ईअं धीरे धीरे करे उन्हनि जी उत्तर प्रदेश जी स्थिति ॿाहिरां वारे माण्हुनि सां सही थींदी वञे थी पयी ऐं असांखे बि इन्हनि सां लाभ मिले थो पयो उत्तर प्रदेश जे वासियुनि खे त